हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसी प्रतिभाएँ हैं जो कि मैंने विकसित की है जो कि जैसे कि मेहंदी है पाल्लर है और गैम्स है पहले मुझे मेहंदी नहीं आती थी परन्तु मैं लोगों को देखता देखती थी लगाते हुए तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया फिर मैं मेहंदी लगाना सीख गई पाल्लर मुझे मेकअप करना पसंद था इसलिए मैंने पाल्लर सीखा और मेरे को पहले बहुत परेशानी होती थी परन्तु अब इतनी परेशानी नहीं होती है क्योंकि अब मैं वह कार्य करना ख़ुद सीख गई हूँ मेहंदी लगाना पाल्लर करना मेरी दोस्तों को नहीं आता था तो वह अब मैं उनके लगा देती हूँ और उनसे भी बोलती हूँ वो ये सीखें क्योंकि उनके भी आगे जा कर कुछ ऐसी प्रतिभाएँ उन्हें सीखनी चाहिए जो कि उनके कुछ काम में आ सके और पाल्लर में करा है मैंने पूरा कोर्स कर लिया है चूंकि पाल्लर का मेहंदी होता पाल पाल्लर होता है मेकअप होता है वो सब आता है मुझे